بہار میں کاروباری ماحول میں بہتری آ رہی ہے لیکن یہ ابھی بھی ہندوستان کے دیگر ریاستوں سے پیچھے ہیں ریاستی حکومت کاروبار کے لیے سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن بنیادی ڈھانچہ میں اب بھی کمی ہے ٹیلییکامونیکیشن اور میڈیا کے شعبے میں ترقی ہو رہی ہے لیکن مہاراشٹر گجرات یا کرناٹک کا جیسے صنعتی ریاستوں سے پیچھے ہیں کاروبار کرنے میں آسانی کے لحاظ سے بہار کا درجہ درمیانی سطح پر ہے سرمایہ کاروں کو بعض اوقات بیروکس کی وجہ سے مشکلات ہو رہی ہے مزدور دستیاب ہیں لیکن ہنر یافتہ افراد قوت کی کمی ہے ریاست کی سالانہ ترقی کی شرح بڑھ رہی ہے مارکیٹ کا سائز بڑھ رہا ہے لیکن قوت خرید اب بھی کم ہے حکومت نے نئے کئی صنعتی پالیسیاں بنائی ہے تاکہ سرمایہ کاری بڑھے مقابلہ سخت ہے لیکن مواقع بھی کافی ہیں مجموعی طور پر بہار ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے جو ترقی کی راہ پر گامزن ہے